आतां पेडण्याची कोंकणी भाशा पय जाल्यार तेतूंत मराठीचें मिश्रण आसा सादारण मालवणी भाशेन उलयली गेली वता काय रे काय करतस जेवलस अशी उलयतात बार्देस तिसवाडी कडेन येयलो काय नोर्मल कोंकणी उलयली गेली वता फोंड्याच्यी कोंकणी आसा ती सामकी स्टॅन्डर्ड कोंकणी आतां जशें सकयल वतत तर साश्टींत कॅथलीक चड हे आसात सो थंय रोमन कॅथलीक उलयतात मीन्स कितें कोत्ताय रे जेवलो इश्कोलांत गेल्लो रे अशें उलयतात मागीर सकयल सामको सावथाक वचत काणकोणा जाल्यार थंय अशे एकदम फास्ट उलयतात वेळीप लोकांचें थंय जास्त हें आसा सो कर्त मगो तूं कित जाल तुगेलें अशी उलयतात